हाँ बोलिए अपना मधेपुरा ज़िला के हैं अच्छा

त्यौहार होली मनाते हैं छठ मनाते हैं दिवाली मनाते हैं यही सब त्यौहार मनाते हैं

और सब छोटा मोटा परब है उ भी मनाते हैं हाँ छोटा मोटा पर्व है और सब से तो अच्छा पर्व तो वही होली दिवाली छठ यही हैं हाँ अपना तो यही अपने ज़िले के तो पर्व अपने बिहार के तो सबसे बड़का पर्व यही हुआ हाँ हाँ दीपावली पर्व है और होली भी है छठ भी है यह सब पर्व हाँ यह सब हाँ जाती तो है जाधव ज़्यादा है जब हाँ जहाँ हम रहते हैं जदुवा पट्टी में तो जाधव ज़्यादा है और हम तो है रजब आ है हाँ ज जादव का अथि में मेरा घर है जादव का घेेन में हम दुईये भाई या तीन भाई वहाँ और सब जादब है

हाँ शामसुंदर यादव है गजेन्द्र यादव है यह सब सब मेरा घर का पास ही में है हाँ लगे में है सब दियाद बाद बनकर रहते हैं

यही सब में भोज उज सब खाते पीते हैं सब एक जगह मिलकर यही सब है हाँ इसी का साथ में जादव का अथि में हाँ और सब जाती है ततमा है हाँ इधर ततमा है घर के बग़ल में और ततमा है हाँ नहीं यह सब जाती मेरा नहीं है वहाँ ततमा है बस यादव है और बग़ल में इधर मझर मियां है उ तो तोड़ा दूर है है मझर आलम जो उ थोड़ा यह दूर है उ सब भी दूर है हाँ दूर है पास में है यह सब जो है सब लग में है बेसी तो जादबे है जादबे के घेन में हम रहते हैं हाँ हाँ रीति रिवाज बहुत अच्छा है बाता अब ठीक है